सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें उठने के बाद पानी की ही ज़रूरत लगती है क्योंकि सुबह उठते हैं मुँह कान धोते हैं फ़्रेस होते हैं फिर अपना शौच वगैरह जाते हैं उसमें भी पानी लगता है फिर उधर से आ के हाथ मुँह धोते हैं उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है फिर भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है भोजन को खाने के लिए पानी की आवश्यकता है उसके बाद फिर भोजन के बाद नहाने के लिए पानी की आवश्यकता है अपना गाय भैंस जो पशुपालन है उनके लिए पानी की आवश्यकता है अपना सूरज उगने के बाद अपने जो पेड़ पौधे फल ये जो अपना फूल या बेलपत्र जो भी है उनके झाड़ में भी पानी का आवश्यकता पड़ता है पानी तो हमारे जीवन में हर जगह लगता है पानी ही से ही सब कुछ हो सकता है दिन रोज़ दिनचर्या के लिए सबसे पहले पहला पानी का ही आवश्यकता है दूसरा किसी चीज़ का आवश्यकता पड़ता नहीं सबसे पहला पानी की आवश्यकता है हरा पौधा हो उसमें पानी की आवश्यकता है हम खेत में पर घास लगाएँ उसमें पानी लगता है फ़सल में पानी डालना पड़ता है तो पानी हर जगह पानी तो लगता ही रहता है